एकदां एक पेंटिंग करतना खूब व्हडली पेंटिंग काडपाक जाय आसली म्हाका पूण तो व व्होडली म्हटल्यार सारकी व्होडली थंय वण्टिचेर काडपाक जाय आसली आनी थंय हायटुय खूब उंच आसली सकयल पळयता म्हटल्यार भंय दिसतालो आनी वॉल पेंटिंग म्हटल्यार हाये केन्ना कोरुूंक नासली फर्स्ट टायम केल्ली सो ती रिस्क घेतली हाये आनी ती काडया म्हटली कशी तरी सो वयर चडलो हांव आनी पेंटिंग स्टार्ट करपाक लागलो फाटीं फुडें काय पळोवंक ना हायट बी पळोवंक ना हायेन आनी काडीत रावलो हांव पेंटिंग पेंटिंग सगळी पुराय जावन सकयल येवन पळयल्यार पेंटिंग एकदम बेस्ट जाल्ली खूब जाणानीं म्हाका री म्हाजी पेंटिंग बरी जाला म्हणुन सांगलें म्हाका तोच यश म्हाजो